हम सोनी कुमारी बाजय छी हम जे सिटी गोल्ड कान के मंगेलीयै ओयमे कलर और डिजाइन सबचीज अच्छा रहय उसके रङ्ग नय जाय छय